महाराष्ट्र में असी परसेन्ट हिंदू आहिनि ऐं ही वीह परसेन्ट ॿियूं क़ौमूं आहिनि ऐं हर हिक क़ौम में पंहिंजूं पंहिंजूं रीतियूं ऐं रस्मूं आहिनि जीअं त सिंधी छेॼ कंदा आहिनि ऐं मछ मछवारा कोॾी डांस कंदा आहिनि गुजराती गरबो कंदा आहिनि इएं हरहिक क़ौम जी अलॻि अलॻि नाच आहे ऐं अलॻि अलॻि रस्मूं आहिनि ऐं महाराष्ट्रा सॼे भारत में टियों नम्बर राज्य आहे